जय झूलेलाल असां जेके ॿारनि खे मोबाइल ॾियूं था उन्हनि खे सभु थी ख़बर पए गैलरी में वञु हिन में वञु असांखां मथे हुननि खे हलाइणु अचे थो असां हुनखां मोबाइल हटाए करे गेम्स आणे ॾियूं ब्रेकअप गेम थियूं घरु ठाहिण जूं गेम थियूं जाम सारियूं गेम मिलंदियूं आहिनि रिंग्स गेम मिलंदियूं आहिनि उन्हनि खे गेम्स आणे ॾियूं त पोइ उहे मोबाइल सां हटजी वेंदा ऐं मोबाइल हुनखां वापसि वठणु खपे